सर एह्दी गल्ला स्टार्ट करना असें सर कि अपने मतलब कि अपने बच्चें दा जेह्ड़ा फ्यूचर होंदा ऐ ब्राइट होऐ ते ओह् मतलब स्हेई फ्यूचर मतलब खु'ल्ला पैसा होऐ